असां हेमकुंड साहिब जे दर्शन लाइ टिकेट कढाई पंहिंजो छा चवंदा आहिनि ट्रेन में पहिरियों टिकेट न पेई मिले पोइ जीअं तीअं ग्रुप में कढाए करे पोइ हेमकुंड साहिब जे दर्शन लाइ निकितासीं ट्रेन में मथी सीट हुई पर सी सीटियूं ख़ाली हुयूं हेठि वेई करे थोरो भॼन कीर्तन करे पंहिंजो ॻाईंदा सत्संग ॿुधंदा कंदा वियासीं सिधो हरिद्वार पहुतासीं त हरिद्वार में नाइट हेल्ड कयो पोइ राति जो गंगा आरिती ऐं हरकी पौड़ी ते वियासीं दर्शन कया घुमियासीं थोरो इंजोय कयो हुन खां पोइ राति थी धरमशाला निज़धाम आश्रम में रहियासीं सुबुह जो वरी ऋषिकेश लाइ बसि पकिड़ीसीं असां बसि खां पोइ सिधो ऋषिकेश ऋषिकेश खां वठी गोविंद घाट ऐं बसि में ॾाढो सुठो सफ़रु रहियो आनंद पिए आयो गुरुअ जे दर्शननि लाइ वियासीं हेमकुंड साहिब जे गोविंद घाट खां पोइ वरी गोविंद धाम वियासीं हुते गुरुद्वारे में दर्शन कया मथो टेकियो वरी पोइ उतां पहाड़नि ते चढ़ाई हुई ॾाढी पोइ ॿारनि खे वठी करे पिठू करे पंहिंजो हेमकुंंड साहिब ते वियासीं उते दर्शन कया मथो टेकियो सुखमनी साहिब जो पाठु पियो हले ऐं पंहिंजो उतां जो ॾाढो नज़ारो बर्फीलो इलाइक़ो बर्फ पेई किरे बारिश पेई थोरी मज़ो पियो अचे आनंदु पिए आयो एतिरो जो कुझु चई नथा सघूं मज़ो पियो अचे इअं लॻे पियो त इते ई थोरो अञा हिकु ॿ ॾींहं रहूं पर उते छाहे राति जो रहण न ॾींदा आहिनि उतां जो प्रसाद खिचिड़ी खिचिड़ी दालि खिचिड़ी खाधीसीं एतिरो आनंदु आयो तृप्त थी वियो मनु प्रसन्न थी वियासीं असां ॾाढो सुठो हेमकुंड साहिब जा दर्शन वरी असांखे केदारनाथ जा बि दर्शन करिणा त हुते छाहे ट्रॉफिक थोरो पथर वग़ैरह पहाड़ आहिनि त उते जाम थी वियो हिन हिसाब सां केदारनाथ जा दर्शनु न करे सघियासीं पर हेमकुंड साहिब में ई ॾाढो पंहिंजो छा चवंदा आहिनि मज़ो अची वियो आनंद वरी वापसि हरिद्वार आयासीं हरिद्वार खां पोइ वरी ॠषिकेश गुरुद्वारे में दर्शन कया हुते घुमियासीं धार्मिक किताबूं वग़ैरह ग्रंथ वग़ैरह चौपाई वग़ैरह इहो ॾिसी करे हिकु ॿ वर्तासीं उतां तंहिं खां पोइ वरी हरिद्वार वापसि हरिद्वार खां पोइ ट्रेन पकिड़े करे सूरत आयासीं दर्शन में ॾाढो आनंदु आयो मज़ो अची वियो इअं लॻे थो हर हर वञू ॿिए दफ़े बि हेमकुंड साहिब जा दर्शन कयूं मथो टेकियऊं तव्हां बि कोशिशि कयो वञो त सुठी ॻाल्हि अथव गुरुअ जा दर खुलिया पिया आहिनि आरामु सां दर्शनु कयो ऐं ॾिसो